हालो जी

जी जी जी जी बोलिए जी लेने गया है क्या जी

जी आप बस से सुबह मॉर्निंग दस बजे से आ सकते हैं और ये मेरा ब्लॉक नंबर तीन में बैठता हूँ आप मुझे आप चालाकी दे सकते हैं सुबह दस बजे तो आपको किस प्रकार की इंजली हुई है कि मतलब सू क्या है

यह खेलते में हुआ है कि खेलने के दौरान आप कुछ गिरे थे क्या

ठीक है आप कल सुबह आकर मेरे को दिखा सकते है मैं आपका एक्स रे वगैरह करके बता दूँगा जी जी आप आ जाईए ओ जल्दी से जल्दी आपको ठीक कर देंगे ठीक है जी जी

आप यह आपके पास कोई पेन किलर है क्या कोई पेन किलर या जेल लगा लीजिए अभी है ना ठीक है सर है ना ओके